जोंनि ओरैजायथ' न'खौ जाय मालाय साख्रि आवला थाखा फैसा गोनां बेफोरो मोजां मोजां न' लुनानै थायो आरो सोरबा बिल्दिं लुनानै थायो सोरबा बिदिनो फ्लासथारनि फाख्खानि लुनानै थायो आजिखालि बांसिनानो फ्लासथिखनि थुरिनि न'आलाय बारा जाखाला आरखि बांसिनानो बिदि थाखाला दंनायालाय बिदिनो एरै जों लागोथिंजाय जों गामिथिंजाय बांसिनानो फ्लासथारनि न' गोजा आरोना फ्लासथारनि न'खौनो बांसिन लुयो साख्रिआवलाबो जाजोबबाय नालाय गासैबो ओंखायनो गासिबो फ्लासथारनिखौसो बांसिन लुयो मालाय आजिखालि लाय दंनाया दङ खायफा गरिब हानि न' दङ फ्लासथिखनि न' दङ बेसाराफोर गोबाय गिजि जोंनो थानाङो गोबाय गिजियाव न' दङ हावजिंनि न'खौथ' जोङो गबमेननि न'खौथ' जोङो माथो हनै मोननोनो नागिरा मोनानो होनजायो बांसिन मानसियानो गैया माथो मोनाखै हावजिंनि न'खौबो मारै जागोनथाय माब्लानि समाव मोनगोन बेसाराफोर गैयिनि थाखाय जोबोर खस्थ' जायो खस्थ'वानो खस्थ' खायफा खायफा फ्लासथिखनि न'सो लुनानै थायो खायफा खायफा थ' मालाय फ्लासथारनि न' लुनानै थायो आरो जाय माहाजोन जाय थाखा फैसा दङ बेफोरो फ्लासथारनि न' लुनानै थायो